देखियौ पेशेबर तैराकी तऽ जे कमेथिन ओसब तऽ बड़का बड़का समुद्रमे हेलय छै ओकरा सबके तऽ समुद्र ही बढ़िआँ छै बढ़िआँ लागतै आ स्विमिंग पुल सबमे तऽ मानिके चलू सब जाइ छै ओतेक हँ चल अपन जाइ छै दश आदमी मिलके चल नहेबै तऽ अपन ओ नहबै छथि ओहि सबमे ओतने हमरा सबके हेलयमे बढ़िआँ नहि लागैत छै तऽ हमरा सबके ओतेक सुबिधो नहि छै हमरा सबके तऽ अपने बगलमे छोट मोट धार यऽ नदी जे ओहिमे जाके हमसब हेललहुँ या बगलमे पोखरि छै पोखरिमे हमसब नहेलहुँ जाके तऽ ओहिमे जे हमरा सबके प्रैक्टिस बनय छै रिआज बनय छै बड़ा बढ़िआँ ओहिसँ आगू हमरा सब थोड़े जेबै हमरा सब एतऽ कतऽ समुद्र मानिके चलू छै बिहारमे जे हमसब समुद्रमे जाके हेली हमरा सबके तऽ यऽ बगलमे पोखरि छै हमसब अपन गेलहुँ हेललहुँ समुद्रमे तऽ बड़ा बहुत पैघ पैघ तैराकी हेलय छै पुलिसो प्रशासन सबके देखबै गोताखोर प्रशासन होइ छै ओ सब स्विमिंग पुल ओ समुद्रमे हेलल समुद्रीय जे समुद्रमे हेलय छै ओ सब तऽ बहुत पैघ पैघ हेलबार भेलै आ स्विमिंग पुलमे तऽ शौख से लोक गेल अपन नहबै लऽ ओहिमे जेकरा जेहन होइ छै ओना जेकरा जेहन आबै छै हेलै लऽ ओना हेललक बहुत महिलो सब हेलै छै हमरा सबके तऽ बस पोखरि छै ओएह पोखरि मे अपन हेललहुँ नहेलहुँ ओहिमे जे प्रैक्टिस बनल बस अपन अपन फेर तेकर बाद घर एलहुँ फेर मौका मिलल एहने तऽ जाके हमसब नहेलहुँ कहियौ हमसब एहन पेशेबर नहि छी जे बड़का बड़का समुद्रमे हेलब किआ तऽ बगलमे तऽ समुद्रो नहि यऽ हमरा सबके कतहुँ बिहारमे समुद्र छै बड़का बड़का हमसब तऽ अररिया जिलामे छी एहि दुआरे समुद्र नहि छै